हा हा छा छा ॿुधायो कीअं आहियो बस बढ़िया बढ़िया कीअं लास्ट सिन कहिड़ो लॻो तव्हांखे अड़े तव्हां बिल्कुलु चिंता न करियो अहिड़ी अहिड़ी ऐं एक्टिंग कंदीसि न उन में की सॼी पब्लिक ॾिसंदी रही वेंदी आहिनि पिक्चरूं त जामु सुपर डुपर हिट थी रहंदव ॾिसिजो हा हा जी जी सूरत जे ॿाहिरि माना पाण किथे हलंदासी दमन पासे हलूं या किथे हलूं त कीअं माना सिन में छा आहे घणा ॼणा हूंदा त माना ईएं ॾिसो तव्हां चओ था मार पीट जो सिन आहे त माना थोरो हीरोइन जे हिसाबु सां थोरो चओ त ईएं देसी लुक खणूं मिक्सअप करूं जीअं की गुंडा पुठियां अचनि ईएं अड़े उहा त तव्हां बिल्कुलु परेशान ई न थियो अहिड़ो ज़ोरदारु मेकअप कंदीसि न की गुंडा त छा सॼो सूरत पुठियां अची वेंदो रुबाबु ॾेखाररियां हा हा ठीकु आहे हो त एक्टिंग जी त बिल्कुलु चिंता ई न कयो हाणे मार पीट जो सिन आहे त तव्हां चई छॾियो आहे माना मां तव्हां गुंडा गर्दी स्टाइल ई कंदासीं भले न केरु पुठियां जड़ी हीरो खे अचण जी ज़रूरत कोन्हे त पोइ अॻियां छा हीरो ईंदो बचाइण छा कीअं अॻियां स्टोरी में अच्छा हीरो जी एंट्री बि तव्हां हिन में करो ता सभिनि सिन में हीरो खे त पहिरियां दवा विच में हीरो ठाहियो था हीरोइन की बि त किथे अॻियां रखो न था अछा हा हा सही आहे न कंगना रनावत जो लुक कहिड़ो आहे कृश पिक्चरु में अहिड़ो लुक खणूं सुभां ईअं करू कड़के वारो थोरो धमाके वारो हुने ईएं कॉस्टयूम वॉस्टयूम सभु अहिड़ा ईअं सुठो लॻनि अहिड़ा ईअं अछा साड़ी वारा सिन करिणा आहिनि वरी सर्फनि बर्फ़नि कजो बर्फ़ुनि बर्फ़ुनि में कजो मूंखे खरीद साड़ियूं पाए करे अछा गानो हुजनि आहे गानो ईअं ई हा हा ठीकु आहे हो त मेकअप आर्टिस्ट आहे न पंहिंजी उन खे पाण ॾेई सघंदासीं भाई अहिंड़ो करे अहिड़ो करे ईअं तीअं हा हा गानो खे त जामु वॾो न करनि टे खनि कढ़ियूं खनि विझनि अहिड़ो करणु गाने में था अहिड़ो न धक साड़ी में करिणो की गाने में तव्हांखे घणी कॉस्टयूम सभु चेंज करणु जा आहिनि हा हा गुंडा वुंडा सभु तव्हां अरेंज करे लाथा आहिनि हा ठीकु आहे हलो भले जीअं तव्हां चओ हा बाए हा वाहेगुरु